असांजी कटनीअ में आइडिया एयरटेल जीओ बीएसनल ॾाढी सिमियूं हलंदियूं आहिनि प ॾाढो डेटा हलंदा आहिनि और सभिनीनि खां घटिया उन जो नेटवर्क आहे बीएसनल जो बीएसनल जो त बिलकुलु न मिलंदो आहे हाणे त आइडिया और एयरटेल जो थोरो बहुत थी वियो आहे पर जीओ त सभिनीनि खां स्पीड आहे जीओ जो नेटवर्क ईंदो आहे ॾाढो जीओ सभिनीनि खां सस्तो आहे जीओ में न डाटा ख़तमु थियण खां पोइ बि हिकु ॿ ॾींहुं ईअं हलंदो आहे उन खां पोइ जीअं फोन कोई लॻाए त ईंदी आहे फोन बाक़ी कंपनियुनि में त अॼुकल्ह हाणे सभनीनि में बंदि करे छ्ॾियो तऊं कंहिंजी बि हुन मां डाटा हुन में फोन न ईंदी आहे बाक़ी कंपनियूं कीअं इन ॿ सौ असी सतरि ईअं रीचार्ज थींदो आहे और हिन में जीओ में ॿ सौ चालीह रुपए में महीनो ॾई छॾींदो आ्हे ॾेढ जीबी बि ॾींदो आहे ॾाढो सुठो स्पीड बि हलंदो आहे अंदरि अंदरि ताणी नेटवर्क बि ईंदो आहे अंदरि अंदरि ताणी हलंदो बि आहे बाक़ी सभनीनि में त ईअं ई आहे एयरटेल अंदरि न हलंदो आहे वरी ॿाहिर अचणो पवंदो आहे आईडिया में बि ईअं ई आहे आईडिया त बिल्कुल घटिया आहे ऐं बीएसनल त सभिनीनि खां घटिया